कथा संतोषी माता जी विर्तु हीअं विर्तु त शुक्रवार ते रखिबो आहे पंजनि आने जो ॻुड़ ऐं भुॻिड़ा आणे ॾीओ बारे पाणीअ जो लोटो अॻियां रखी कथा कबी आहे दिलि खे संतोष ॾियणु भुल भख़्शाइण ऐं विछुड़यल मिलाइण वारी हीअ संतोषी माता आहे कथा हिकु माइअ खे सत पुट हुआ छह कमाईंदा हुआ ऐं सतो ई नंढो नारायण कमाईंदड़ु कोन हो चविणी आहे त खटाण पुटु सभिनिनि खे वणे सो इअं माई बि छहनि पुटनि खे ख़ूबु खाराईंदी पीआरींदी हुई हुननि जी जेका जूठि बचंदी हुई सां नंढे पुटु नारायण खे खाइणु ॾींदी हुई नंढे पुट जी लाल ज़ाल खे इआ सॼी ख़बर हुई तंहिं इहा ॻाल्हि पंहिंजे मर्द सां कई जंहिंखे एतबार ई न पियो अचे त सॻी माउ खां ॿिया ॿियाई वारो कमु कंदी हूंदी हिकिड़े ॾींहुं हू मथे जे सूर जो बहानो करे मथां हिकिड़ी स स संढी चांदरु पाए रसोई परछण वारे कमिरे में सुम्ही पियो ऐं अखि टीट करे माउ जी कारवाई खे ॾिसी पक कयाई त बराबरि हुनजो वर्ताव माटेली पुटनि खां बि घणो बुरो आहे सो माइटनि खां मोकिल वरिताइ त मां प्रदेश में कमाइण थो वञां वञणु वक़्तु पंहिंजी प्यारी ज़ाल खां मोकिलाइण आयो जा उन वक़्तु झंगल मां छेणा मेड़े रई हुई खेसि चयाई त जेसीं मां कमाई मोटा तेसीं तूं संतोष धारे सभिनी सां निए दत सां हलजांइ ससु सहुरे जी आज्ञा में रहिजी ऐं जेकी मिलई उन ते राज़ी रहिजांइ ज़ाल चयसि त प्राण नाथ पंहिंजी का निशानी ॾेई वञो जीअं मां दिलि में धीरज ॾेई वक़्तु काटींदी रहा हिन खेसि मुंडी लाइ ॾिनी ऐं ज़ाल खां बि निशानी घुरियाई ज़ाल चयसि त मूं वटि हींअर कुझु बि कोन आहे हिन छेणे सां भरियल हथु पतीअ जी पुठीअ ते तिफ़याइ त उते निशान थी वियसि इहा अथव मुंहिंजी निशानी हिन मोकिलाइ हिकु डोराहे ॾींहुं में वञी हिकु शाहूकार वटि नौकिरी कई उहो बि महिनत ऐं ईमानदारीअ सां कमु करण लॻो वरी सफ़ा कोब अहिड़ो हुअसि जो हिनजे करे शाहूकार जो भाॻु खुली पियो जो जंहिं कमु में हथु वञे हुन में पौ ॿारहां शाहूकार बि ख़ुशि थी खेसि अधु भाइवार कयसि कुझु सालनि बैदि हिन वटि बेशूमार धन इकठ्ठो थी वियो ऐं पंहिंजे पंहिंजे पैसनि सां हिकु वॾो दुकानु खोलियो अहिड़ीअ तरह हिन खे ॿारहां साल गुज़री विया होॾा संदसि ज़ाल वर बिना वेगाणी थी वेई हुई सॼे घर जो लेपो ॿुहारी पाइण जूठा ॿासण बर्तन मलण ऐं झंग मां रोज काठिनि जी भरी करे अचणु इहो संदसि जो रोज़ानो कमु हुओ खेसि खाइण लाइ मिलंदियूं हुयूं मकाईअ जूअरि ऐं ॿाझिरीअ जूं पारा थियूं रोटियूं वेचारी धीरजु पेई धुरा गुज़ार कंदी हुई हिकु ॾींहुं जीअं झंग मां काठियूं करे मोटी रई हुई त वाटि ते हिकु संतोषी माता जो मंदरु हुओ हुते ॾिठई त केतिरियूं ज़ालूं हुन मंदर में कथा ॿुधी रहियूं आहिनि उन्हनि खे मंथ करे पुछियाई त भेनर तव्हां हिते कंहिंजी कथा ॿुधी रहियूं आहियो ऐं हुन मां कंहिंड़ो फल मिलिणो आहे सो ॿुधायो उन्हनि ॿुधायसि भेण हर कंहिं शुक्रवार ते हिते संतोषी माता जी कथा थींदी आहे जा असीं ॿुधण ईंदियूं आहियूं हिन कथा ॿुधण सां दुरि दुखु दुरि थी वञनि था उन खां पोइ हिनखे विर्तु त रखण जी विधि ॿुधायऊं जा हिन रीत हुई कथा करणु वक़्तु अॻियां ॾीओ बारे रखिजे ऐं पाणीअ जो लोटो भरे रखिजे प्रसाद ॻुड़ ऐं भुॻिड़ा बि रखजनि कथा पूरी करे इयो जल तुलसीअ तुलसीअ ते चाढ़िजे ॻुड़ भुॻिड़ा त हुन मां थोरो प्रसाद गऊंअ खे ॾेई पोइ ॿियनि में विरिहाइजे ऐं पाण बि खाइजे अहिड़ीअ तरह हर कंहिं शुक्रवार ते इहो विर्तु रखी कथा कंदी अचिजे जॾहिं मनोकामना पूरी थिए तॾहिं पंहिंजनि अं अजननि जे अठनि ॿारनि या ब्राह्मणनि जे अठनि बालकनि खे भोॼनु खाराए विर्त जो मोकिलाइणो कजे पर बालकनि खे खटाइण न खाराइजे ऐं ॾखिणा में रोक पैसा न ॾिजनि हूअ इयो ॿुधी ख़ुशि थी आई ऐं काठियूं बाज़ारि में विकिड़ी उन्हनि पैसनि मां ॻुड़ ऐं भुॻिड़ा वठी आई शुक्रवार जे ॾींहुं विर्त रखी बिना खाधे जे रही पोइ कथा कयई ऐं आरिती करे हेठि ई प्राथना कयई ऐं माता मुंहिंजे पतीअ खे विए ॿारहां साल थिया आहिनि हुन विच में संदसि को बि समाचारु कोन आयो आहे मूं ॾाढा ॾुखिया ॾींहं गुज़ारिया आहिनि हाणे पंहिंजी अहिड़ी दया करियो त हू जल्द मोटी अचे मूं सां मिले संतोषी माता जे कृपा सां संदसि वेनिती अॻाणी ऐं ॿिए शुक्रवार ते पतीअ जी चीठी आयसि जंहिं में जल्द अचण जो लिखयई टे शुक्रवार ते को बि धन दौलत खणी संदसि पति घरु पहुची वियो पतीअ जो दर्शनु करे अहिड़ी प्रसन्न थी जो हणी ऐं कमज़ोर थी वेही हुई तंहिं में ॼण नई जान अची वेई ऐं बार गुलनि वांगुरु टीड़ी पेई हिन आंदलनि धन मां हिकु सुंदर महेलात ख़रीदु कयो ऐं बि मज़े सां रहण लॻा ॿिनि जूं मनोकामनाऊं पूरियूं थियूं ऐं माता जे विर्त जो मोकिलाणो करिणो ॾेराणियुनि जे अठनि बालकनि खे भोॼनु करायाई ॾेराणियुनि जे दिलि में हसद जे बाहि भणकण लॻी तिनि खेसि रोज़ु भरियो त ॿारनि खे खटाइण ऐं खाराइण हूअ उन्हनि जे विच में फासी वेई ऐं खटाइण बालक खे खाराइनि ऐं ॾखिणा में रोक पैसा बि ॾिनाई उन्हनि ते माता नाराज़ु थी ओचितो किन माण्हुनि राजा जे कन ते इहा ॻाल्हि वञी विधी त हीअं जो हेतिरो धन खणी आयो आहे सो शायदि कथा चोराई खणी आयो आहे राजा जा दूत आहियां ऐं खेसि पकिड़े वठी आहियां इयो ॾिसी मोहिनी रोएण ऐं विलाप करण लॻी हिकदमि माता जे अॻियां वञी हथु जोड़े भुल बख़्शाइण लाइ वेनिती कयाई माता खेसि आवाज़ु कयो त मोकिलाणीईअ वक़्तु तूं ॿारनि खे खटाइण खाराई आहे जा असूल न खाराइबी आहे हाणे मुंहिंजो रथ जो मोकिलाइणो कर त तुंहिंजा सभु दुखु दूरि थींदा मोहिनीअ वरी अठनि ब्राह्मणनि जो बालकनि खे भोॼनु कराए ॾखिणा में हर हिकु खे हिकु हिकु वॻो ॾेई विर्त जो मोकिलाणो कयो तुरंत ई संदसि पती खिलंदो कुॾंदो अची घरु पहुतो माण्हुनि जे पुछण ते ॿुधायाई त मां जेको धन कमाई आयो आहियां हुन ते राजा खे टेखसि ॾेई आयसि बि ॻाल्हि कान हुई माता जे दया सां मोहिनीअ खे ॾहें महीने हिकु सुंदर बालक ॼाओ मोहिनी पुट खे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि गुज़ारींदी हुई हिकु ॾींहुं मोहिनीअ जो आज़मूदो वठण लाइ माता पंहिंजो खौफ़नाक़ु रूप खणी बणायो सॼे बदन ते सुंदर मूंखे हुन ते ॻुड़ भुॻिड़ा चविणाई वासिंग जहिड़ा लसा वार लड़ लड़काई पुराणा ऐं तमामु फाटल कपिड़ा पहिरें संदसि कर आई भूत ते मखियूं ऐं मछर इहे कंदा वेठल हुआ घर में मोहिनीअ जी बुढी ससु वेठी हुई ऐं मोहिनीअ जो नंढो बालक बि वटसि वेठो हुओ भयानक विकराल रूप ॾिसी डपु वराए वियसि पुटनि खे वाका कयाई त हिन ॾाहिण खे कढी दरु बंदि करे छॾियो मता हीअं बालक डिॼी न वञे दरवाजो बंदि कयो वियो ॿाहिरि ॿारनि जा मेड़ु माता जे रूप खे ॾिसी अची इकट्ठा थिया हुआ पर मोहिनीअ खे द्रव्य दृष्टिअ सां माता जो अजीबु तेज़ नजर आयो सां हिकदमि मंझीअ ता उथी करे माता जे पेरनि ते वञी किरी ऐं बालक खे बि हुनजे चरणननि ते खणी झुकायाई उहो ई हथु ॿुधी चयाइसि माता तव्हां पंहिंजी वॾी कृपा दासीअ ते कई आहे पंहिंजी हिन दासीअ खे घरु वठी दर्शनु ॾेई कर्तारथ कोई थई हीअं बालक त तुंहिंजो ई ॾिनल आहे हुन ते दया जो हथु घुमायो हीअं अज्ञानी तोखे न सुञाणे डिॼी विया आहिनि हिनखे पंहिंजो असल सुंदर रूप ॾेखारे निहाल कर माता मोहिनीअ ते ॾाढो प्रसन्न थी ऐं संदसि चवण मञी सख्यात स्वरूप खेनि ॾेखारे कर्तारथ कयाई इहो ॾिसी सभिनी यके आवाज़ में चयो संतोषी माता जी जय